आं दाखालै नोंनि दखानाव टि सार्ट बायदोंमोन दा रंखौ फसायनानै बायदों आङो आंनि फिसाइनि थाखाय बायदोंमोन दा बे टि सार्ट खौ गाननानै गुरै मोजां मोनदोंनो नोंनि टि सार्ट खौ